हैलो मैडम जी तुंदा पार्सल आए दा ऐ मैडम जी तुसे मगाई दी कोई चीज डव्वे च मैडम जी असें डब्बे खोली नेई दिक्खी सकने आं तुसें मगांई दी ऐ कुत्थे लेनी ऐ लैनी ऐ मैडम जी जां रिटर्न करनी ऐ बापिस ठीक ऐ मैडम जी पैमेंट मैडम जी कैश करनी जां आनलाॅइन करनी ऐ अच्छा मैडम जी सनाई ओड़ो आना कुत्थे ऐ रविदास मंदर कोल मैडम जी कुत्थे तक आना गरु नानक जी इस्ंट्रीट्यूट ठीक ऐ मैडम जी मैडम जी में आन हा आया कोई पंज मिनट तक ते आई जाएओ बाहर ठीक ऐ मैडम जी पैंमेंट मैम पैमैेंट आनॅलाइन करनी ऐ मैडम जी चलो ठीक ऐ आई जाएऔ बाहर तोले आई जाएऔ थोह्ड़ा ठीक ऐ मैडम जी ठीक